جی ہاں جیسے کہ آپ نے میرے سے سوال کیا کہ آپ کیا پکانا پسند کریں گی شمالی ہندوستانی جنوبی ہندوستانی یا کانٹینینٹل فوڈ جی ہاں میں ہندوستان کے ایک اتر پردیش شہر میں رہتی ہوں تو میں وہاں کے کچھ خاص ڈشز پکانا پسند کروں گی تو جیسے کہ قورمہ بریانی اور کیا بولتے ہیں ہم تندوری چکن وغیرہ میں یہ سب پکانا پسند کروں گی کیوں کہ ہمارا جو گھر کا مطلب ماحول ہے وہ اسی طرح کے کھانوں کو پسند کرتا ہے اور میں انہیں کے ساتھ ساتھ چائنیز فوڈ وغیرہ بھی پکانا پسند کرتی ہوں مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے

اور میں انہیں کے ساتھ ساتھ فارین فوڈس بھی پکا لیتی ہوں جیسے پزہ اور میں یہ سب اس لیے پکانا پسند کرتی ہوں کیونکہ جب میں بناتی ہوں تو یہ کھانا ضائع نہیں جاتا کیوں کیونکہ میرے گھر کے جو سارے لوگ ہیں وہ یہی کھانوں کو پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش قسمتی کے ساتھ یہ کھانا کھاتے ہیں